मेरी बात कार एजेंसी से बोल बात हो रही है जी मुझे मेरी कार रिपेयर करवाना था हाँ सर्विस भी करवाना है और रिपेयर भी कराना है जी वो एसीडेन्ट हो गया था तो सामने की हेड लाइट टूट गई थी उसकी किस टाइम लाऊँ मैं रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा जी जी उसका खर्चा कितना आएगा जी जी मैं आज शाम में कार छोड़ देती हूँ जी जी डन ठीक है ओके ओके